ہم اپنے فارغ اوقات میں وقت گزارتے ہیں جیسے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں یا موبائل پر یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں کھانے کی ریسیپی ہیں اور سیلائی کی ڈیزائن ہیں گلے کے ڈیزائن ہیں سوٹ کی کٹنگ ہے اور پھر کسی اپنے رشتہ داروں میں کسی سے بات کرنا ہے موبائل پہ تو بات کر لیتے ہیں یا اردو کی حدیث ہیں اس کو پڑھتے ہیں جی